पैह्लें ते होंदा हा जि'यां साढ़े इद्धर ना परमंडल न हास्पिटल न साफ सुथरा इक जाना ते पैह्लें ते उत्थै कोई डाॅक्टर निं लब्भना असें गी अगर डाॅक्टर लब्भी जाए ते उं'दे कोल कोई दोआई निं होनी अगर दोआई होऐ ते ओह् दोआई शाैद कोई ऐक्सपायर होऐ उप्परा साफ सफाई निं कोई बी कोई स्हूलत निं ना कोई इं'दे कोल कोई मशीन ऐ जि'यां अस बिमार होऐ कुतै पेट गी दर्द ऐ कुसै गी आपूं थोह्डे़ ना पता लगदा कुसै गी अपेंडिक्स ऐ जां केह् ऐ इं'दे कोल कोई स्हूलत निं ऐ इन्ना गंद ते कोई केयर ते हे ही निं ना बिल्कुल बी अस गरीब लोक असें कुत्थै जाना बाह्र अगर बाह्र जाने आस्तै साढ़े कोल ज्हार रपेआ दो ज्हार रपेआ होवै बाह्र जम्मू चली जाओ जां कुतै बी चली जाओ अग्गें पिच्छें जां कोई और हास्पटिल ढूंढगे ओह्दे केह् होना कि इक ते साढ़े पैसे वेस्ट होने इक साढ़ा टाइम वेस्ट होना उत्थै जंदे तक चाहे बंदा बी खत्म होई जा एह् बड़ी बार होंदा में बी बिमार होई गेई हां हास्पटिल मेरा पेटदर्द बड़ी जैदा होई गेई हां पैह्लें ते डाॅक्टर निं डाॅक्टर निं ओह्दे बाद दिक्खेआ उत्थै बैड्ड इन्ने गंदे न कोई साफ ऐ ना कोई सफाई ऐ किश बी निं ऐ इन्ना जैदा गंद ऐ मशीनें दा ते नां ते नां ई ऐ खाली इक छोटी जेही अगर दाढ़ दर्द बी ऐ बंदे गी उं'दे कोल ऐक्स रे मशीन निं ऐ कि ऐक्सरा करना असें थुआढ़ा ते चैक्क कर कुत्थै करवां ओह् ऐ जम्मू जाओ ते इन्ने गरीब लोक अस इन्ना ओह् निं करी सकदे भाई कुत्थूं लैचे इन्ने पैसे इन्ने पैसे कुत्थूं लैने क्योंकि गरीबें लोकें कोल इन्ना थोह्ड़ी ना पैसा ऐ ओह् ते हाई फाई लोग न जम्मू दे जम्मू अग्गें पिच्छें दे बी कोई हून खाली नां दे हैल्थ सैंटर न इत्थै कोई ओह् निं ऐ हां हून अजकल ऐ जि'यां करोना होएआ करोना दे बाद थोह्ड़ा बहुत बल्कि अजकल दी जेह्ड़ी जनरेशन ऐ ओह् बी बड़ी तेज ऐ अगर थोह्ड़ा बी कुसी ने कीता तां उ'नेंगी पता ऐ कि भाई डाॅक्टर अगर निं होगे अस इत्थै ते साढ़ी नौकरी बी जानी कम्पलेन बी करदे न बच्चे हून में बिमार होई मेरी इन्नी हैल्थ खराब होई गेई असें बी जम्मू जाना पेआ नरायना असें ट्रीटमेंट करोआया आयुशमान कार्ड दा बी इत्थै कोई मतलब निं ऐ ओह् पैसे आपूं गै खाई ओड़दे न असें लोकें गी कुत्थूं देने इन्ने जिसलै आखो अजें आयुषमान कार्ड निं चला दे इसी अपरूवल कराओ कि'यां करवाओ अस गरीब लोक असेंगी समझ निं औंदी अस कोई इन्ने पढे लिखे दे बी निं आं हां बच्चे पढे़ दे हैन ते हून इ'नें लोकें गी थोह्ड़ा बच्चे दा ऐहा ते बच्चे बी बोलदे न भाई कि निं हैन अगर डाॅक्टर तुसें इत्थै अप्वाइंटमेंट कीती दी ऐ ते डाॅक्टर इक ना इक होना चाहिदा जरुरी ऐ बड़ा जैदा जरुरी ऐ पर अस लोक आं एह् नेह् लोकें गी इ'यै समझाई समझाई ऐ हून बच्चे अग्गें आखै दे न कि नेईं नेईं लोग बोलदेंँ बड़ा न हां की निं ऐ हून साढ़ा एह् ऐ के मोदी दी बजह् कन्नै थोह्ड़ा आयुषमान कार्ड दा बी होई गेआ भाई हां चला दा ऐ एह्दे उप्परा बी थोह्ड़ा बहुत ट्रीटमेंट थ्होआ दा पैह्लें ते इत्थै किश बी निं हा हून ते बैड्ड बी बडे़ साफ सुथरे न हून टाइम उप्पर डाॅक्टर बी औंदे न हून थोह्ड़ी थोह्ड़ी मशीनां बी औना शुरु होई गेइयां इ'यां अस लोग गरीबें दी कोई सुनने आह्ला निं हा पैह्लें पर हून एह् ऐ कि जि'यां जि'यां बच्चे हून अग्गें पढे़ लिखे दे आवा दे न उं'दी थोह्ड़ी अपना बोलने दा बी ढंग हून एह् लोक डरदे बी हैन अगर साढ़ी साफ सफाई निं होग अजकल बच्चे विडिओ पाई ओड़दे विडिओ बनाई लैंदे फटाफट उस्सै ले पता चली जंदा कि जे नैट्ट दा बी स्हान्नूं बड़ा फायदा ऐ पैह्लें साढ़े परमंडल च इन्ना ऐ इत्थै नैट्ट दा बी इशू ऐ कि इत्थै खाल्ली नां ऐ जिओ जिओ बी निं चलदा हर बंदा ते कोई दो दो तिन्न तिन्न सिम्मां ते रक्खी निं सकदा ते ओह्दे कन्नै केह् ऐ हून थोह्ड़ा एह् है कि हां जि'यां बच्चे बोलना शुरु होई गे न उ'नें गी पता चली गेआ कि भाई निं निं हून बच्चे बोलदे न ते इत्थै थोह्ड़ा थोह्ड़ा ट्रीटमेंट बी थ्होन लगी पेआ हास्पिटल टाइम उप्पर डाॅक्टर बी लगी पे औन पैह्लें ते इत्थै इन्नी बुरी हालत ही वाशरुम वाशरुम खाल्ली नां दे हे वाशरुम अच्छा बाकी ते ऐ नर्सें दा सिस्टम किश बी निं हा इत्थै पर हून नर्सिंग सिस्टम बी ऐ इत्थै अच्छा बनी गेदा इं'दा बड़ा जैदा करी लेदा हून इ'नें क्योंकि ओह् करना गै पौना हर ग्रां च छडे़ नां दे हास्पिटल न एह् निं करना हास्पिटल ऐ चलो जाना कुत्थै ऐ ते बस फिर साम्बै जाओ जम्मू जाओ इद्धर अग्गें पिच्छें इन्ने चिरें च चाहे बंदा बी खत्म होई जाए हून अस आपूं ऐ ते अस परमंडल दे रौह्ने आह्ले पर करा दे अस ट्रीटमेंट नारायना जाइयै मेरी हैल्थ इन्नी जैदा खराब होई गेई अगर इत्थूं दे इन्ने हास्पटिल अच्छे होंदे हे असें नारायना की जाना नारायना बी गे आं उत्थै बी ऐ एह् जेहियां बड़ियां फारमैलिटियां न आयुषमान कार्ड निं चला दा है निं होआ दा बंदा मरा करदा तुसें उस्सी निं बचाना पैह्लें निं जी पैह्लें आयुषमान कार्ड करो ओह् कुत्थूं करग अगर एह् ओह्दे कन्नै पढे़ लिखे दे बंदे न तां ओह् करी लैङन जेह्डे़ बचैरे बडे़ गै पिच्छूं दे न बैकवर्ड एरियै दे उ'नें बंदे गी पैह्लें इ'यै निं पता होना कि आयुषमान कार्ड दा अंसे गी कि'यां फायदा मिलना ऐ पर अजकल एह् है के हून थोह्ड़ा परमंडल च बी थोह्ड़ी इम्प्रूवमेंट होई ऐ एह् बच्चे दी बजह् कन्नै कि बच्चे थोह्डे़ पढे़ लिखे दे न नैट्ट दा जमाना ऐ गवर्नमेंट बी डरदी ऐ सारे डाॅक्टर बी डरदे अगर अस निं आए दे होगे ते साढ़ा केह् बनग उ'नें लोकें आखना दिक्खो जी इत्थै केह् करा दे न एह् बस इ'यो ऐ कि हैल्थ जिन्ने बी हून जि'यां कोई प्रैगनेंट लेडी ऐ उसी उ'नें जम्मू पजाना किन्ना मुश्किल ऐ हून ते बड़ा जैदा होई गेआ न हून ते सारे मशीनां बी हैन हून अगर अस जाह्गे जि'यां में इत्थै बमार होई गेइयां रातीं अगर असें गी जरुरत पेई अगर किसी चिज दी ते डाॅक्टर मिली जंदे न ते थोह्ड़ी केयर कन्नै बी दिखदे सुनदे न बड़ा करदे न इ'यां कि अपनी बचाने आस्तै नौकरी ते जि'यां जि'यां मोदी आया मोदी साहब ने बड़ा जैदा ओह् कीता ऐ गरीबें लोकें गी फायदा पजाया ऐ हाॅस्पिटलें दी बड़ी जैदा इम्प्रूवमेंट होई गेई ऐ बड़ा जैदा हून ओह् होई गेआ ऐ